आं बेंथल बाजाराव गांसे सार्ट थांनाय बोसोराव बायदोंमोन आरो आं बे सार्टखौ गाननानै जोबोद मोजां मोनदों सिगाङाव बायनाया एसेग्राब मोजां नङामोन नाथाय देग्लायनि बायनाय गांसे सार्टआ जोबोद मोजां आं बेखौ गाननो जोबोद मोजां मोनदों